जय झूलेलाल ईअं त मूंखे भॼन गाना ॿुधण जो वधीक शौंक़ु आहे ॻाइण जो बि शौंक़ु आहे पर मूंखे वधीक सिंधी वणंदा आहिनि जीअं साईं राम पंजवाणी खे मां जामु ॿुधंदो हुअमि भॻवंती नावाणी पंहिंजी सिंधी हुई पर हाणे हू न आहिनि त मूंखे भजननि में हाणे अनूप जलोटा तमामु सुठो लॻंदो आहे ऐं उनजा मां घणाई लाइव प्रोग्राम ॾिठा आहिनि ॿुधा आहिनि ऐं ॾाढो आनंद सां ॻाईंदो आहे ॾाढो आनंद वठाईंदो आहे ऐं मां उनखे वरी वरी ॿुधणु चाहींदो आहियां जिते बि प्रोग्राम हूंदो आहे टिकेट हूंदी आहे या पास मिलंदी आहे त मां हुते वेंदो आहियां छाकणि त हुनजे भॼन में जेका आहे जेका माना भरियल हुंदी आहे कहिड़ा बि हुजे भले राधा जो ॻाइनि श्याम जो ॻाइनि या राम जो ॻाइनि कहिड़ो बि ॻाईंदा हुनमें जेका हुनजी मान जेका आत्मा के छुहंदी आहे वञी ॻाल्हि उहा मूंखे ॾाढी पसंदि ईंदी आहे इनकरे मां चाहींदो आहियां त अनूप जलोटा जा भॼन ॿुधां ईअं त राम पंजवाणी साहिब जा भॻवंती नावाणी जा रिकार्ड बि जामु आहिनि पर हाणे जीअं त हुनसां मुलाक़ात कोन थी थिए पर मूं हुननि खे लाइव ॿुधो आहे मास्तर चंदर खे ॿुधो आहे महेश चंदर खे ॿुधंदो आहे ॿुधन ॿुधो आहे त हुनजो बि ॾाढो आनंद ईंदो आहे पर पंहिंजी ॿोलीअ में मातृ भाषा में ॿुधण जो मज़ो अलॻि आहे जय झूलेलाल